हाँ जी राधे राधे हाँ बताइए क्या क्या मिठाई बनाती हैं आप

मुझे मावा बाटी बहुत अच्छी बनाती हो आप मावा बाटी बहुत अच्छी बनाती हो आप अच्छा जलेबी और यह बनाती हो मिठाइयाँ तो घी में ही बनती हैं अच्छा तो हमारे जैसे बच्चे के यहाँ जन्मदिन है तो उसके लिए अगर मंगाएंगे उसके लिए अगर मंगाएंगे तो आप क्या भाव लगाओगी नहीं रेट तो बताओ फिर कम से कम रेट तो मालूम होना चाहिए ना जलेबी

जलेबी चार सौ रुपये किलो

जब इकट्ठी दस किलो लेंगे तो क्या भाव लगाओगी आप सौ रुपये किलो अच्छा फिर भेजवाओगी कैसे

हमारे यहाँ कोई लेने जाने वाला नहीं हैं

अच्छा अच्छा तो जलेबी क ले साथ लड्डू नहीं बनाती हों अच्छा तो जलेबी और लड्डू लड्डू का क्या भाव रहेगा प्योर घी के अच्छा तो फिर जब जन्मदिन आएगा तो हम आपको दो दिन पहले बता देंगे हाँ चाशनी ज़्यादा मत भरना ठीक है राधे राधे